मूरा वाली भैस रहेगी तो अस्सी नस्ल की रहेगी पशु का स्वस्थ लक्षण क्या हैं कि कि वह खाना हर तरह से खाएगी